हैलो जय झूलेलाल हा हा दीदी चयो कहिड़ो कम तव्हां नंबर आहे मूं वटि ॿुधायो शेवा ॿुधायो अच्छा हा त ॿ ॿ मिंट बीहो ॿ मिंट बीहो काॻर खणा मां पैन खणा ठीकु आहे लिखां थी है ना हा हा हा हाणे ॿुधाइ छॾियो छा खपे न पत्ता ॿुधायो न घणा घणा पता खपंदव हीअं कीअं पोइ पत्तो ख़बर पए न घणा घणा पता हिक खपंदा ॿ खपंदा दवा ॿुधाईंदा वञो पत्ता ॿुधाईंदा वञो ठीकु आहे हूं ठीकु आहे उहो बि ॿ खपनि ठीकु आहे ॿियो पैरासिटामोल घणी खपंदव टे पत्ता ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो क्रोसिन ठीकु आहे हिक पत्तो ॿियो ॿियो कहिड़े खपंदव हिक हिक पत्ते में त ॾह ॾह गोरिंयूं ईंदो आहे त तव्हांखे त महीने जी खपे न महीने जी खपे त पोइ हूअ क्रोसिन जा ॿ पत्ता थी करे छॾियां ठीकु आहे ऐं ॿ पैरासिटामोल कढी छॾियो उहा त ख़राब न थींदव पई हूंदियूं बुखार वुखार जी दवा आहे ठीकु आहे बाक़ी ॿुधायो कहिड़ी दवा खपंदव हा उ बिहा आहे हा आहे आहे घणी खपंदव हिक खपंदव ठीकु आहे ॿियो अच्छा ठीकु आहे ॿियो क्रीम वग़ैरह खपंदी कुझु ॿियो पेस्ट वेस्ट सभु अथव ब्रश वग़ैरह जेको चओ सभु मिलंदो आहे ॿुधाइ वठोसि छा खपंदो आहे ॿियो सभु आहे कोलगेट पैप्सूडैंट सभु आहे जेको तव्हांखे खपे उहो ॿुधायो लोशन वग़ैरह बि अथव सभु आहे कोलगेट वॾी वारी खपंदव डबल वारी जेकी ईंदी आहे ॿ वारी डबल वारी न हा उहेई थी पुछां ॿ ईंदी जेके डबल वारी हिक में ईंदी आहे काटस में ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो छा खपंदो डिटॉल वग़ैरह खपंदो कुझु ॿियो साबूण वाबूण कुझु ब्रश ब्रश सुठा वारा मोकिले छॾियाव सोफ्ट वारो न ठीकु आहे ओरल बी जो ठीकु आहे घणा टे चारि पंज खपनव ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपंदव ॿियो छा खपंदव दीदी ॿियो शैम्पू वैम्पू सभु कुझु अथव जेको ॿुधायो शैम्पू डिटॉल सभु अथव शैम्पू सभु अथव पैंटीन डव वग़ैरह सभिनि जी शीशियूं आहिनि हैड एंड शोल्डर जेकी तव्हांखे खपंदव कहिड़ी बोटल मोकिलियाव पैंटीन जी ठीकु आहे ॿियो कुझु खपंदव बसि बसि ठीकु आहे मां बिल ठाहे एड्रैस लिखाइ छॾियो एड्रैस ते मोकिले थी छॾियां बिल बि थी मोकिले छॾियाव छोकिरे जे हथां हा डीडीए फ्लैट ठीकु आहे ठीकु आहे असां मोकिले छॾ तव्हांखे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां कैश ॾेई छॾिजो छोकिरो ईंदो ना ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय